असांजे खेत्र में धर्म खों सम्बधित इलाही विवाद संपदा मुद्दा आहिनि छो की जीअं हिंदू मुस्लमान जो ठाहे रखो आहे माण्हूं की हू हेड़ा मुद्दा थियनि था या हीअं थिए थो हूंअं थिए थो बाक़ी अहिड़ा मुद्दा आहिनि बि न जेतिरा मीडिया ठाहे रखा आहिनि छो की मीडिया एतिरो कुझु ॾेखारे थी पंहिंजी तरफ तूं भी इलाहीं कुझु ॾेखारे थी ए जेको ॾिसी ॾिसी करे ई मुद्दा ॿिया मुद्दा निकिरी था अचनि और माण्हूं ॿुधनि था त पोइ ॿिया बि मतिलब धर्म जा जेके माण्हूं ॿुधनि था त पंहिंजे पंहिंजे धर्म खे हो करण चाहींदा आहिनि बाक़ी ॾिसो धर्म हिकु ई हूंदो आहे सभिनीनि जो धर्म आहे पंहिंजो पंहिंजो पर आहे त सभु कुझु हिकु ई आहे त हाणे हिकु मंदिर गए ई जेको राम मंदिर ठहियो आहे हुनखे ठहण में ई एड़ा मुद्दा ठही विया जहिड़ा माण्हूं इलाही मुद्दा ठा ठाता आहिनि त हाणे हे सभु जेका बि आहिनि मतिलब कोई कंहिंखे परेशानी न आहे बाक़ी जेके जेतिरो मीडिया ॾेखारे थी मीडियो ठ मीडिया ठाहे थी छॾे मुद्दा वॾनि वॾा करे थी छ्ॾे त इलाही मुद्दा ठही वेंदा आहिनि हिन करे इनमें मीडिया जो इलाही हो हूंदो आहे हे था मतिलब हिंदू मुस्लमान जो न आहे धर्मन में एतिरी प्रोब्लम न आहे जेतिरो की असांजी मीडिया जंहिंसां ए मुद्दा इलाही वॾा करे थी छॾे जेके माण्हुनि जो दीमाग़ु फिरी था वञनि त हुननि जे म मन में ॿिया बि कॉशन अची था वञनि ॿिया बि सुवाल अची था वञनि त हो ॿिया बि सुवाल निकारनि था वरी बाद में भिड़न जॻड़ा करण था त हिक ॿिए खे ग़लति चवन था त हीअं करिदे करिदे इलाही मुद्दा जेका आहिनि खड़ा था करे थी था सघनि त अची करे धर्म ते विर विड़न था बाक़ी ॾिसो सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो धर्म आहे ॾिसो वञे त सभु कुछ हिकु ई आहे सभु कुझु हिते जो हिते ई आहे त हिन करे हे सभु माण्हूनि जा ठात ठातल ई आहिनि हीअ सभु शयूं कोई वैसे कोई मु मतिलब धर्म खणी करे कोई एॾी वॾी कोई गाल्हि आहे हुंदी न आहे जेतिरा माण्हूं ठाहे था छॾनि छो की हो मीडिया खे ॾिसनि था मीडिया एतिरो कुझु पाण पाण सां पाण सां ठाहे करे ॾेखारे थी त हिन करे इहे सभु मुद्दा बि वेंदा आहिनि